इसकुल सबमे पढ़ाइ लिखाइ तऽ ओते खासे नहि यऽ आँय मुखिआ सरपञ्च सबके आँखिए ने काम करै छै तऽ बच्चा सबके की पढ़ेतै

कते जेतै

अहाँ सब बताबु अहाँ सबके गाँव घरमे केना चलि रहल यऽ

हँ

हमसब हम जनता कतऽ जेबै से कहू

हँ लगबै छियै अहाँ सब कोनो ऊपरसँ देबै ओने से तब ने